हाँ हलो हाँ आप कौन बोल रहे हैं कहाँ फोन लगाए हैं ओ हम एन जी ओ से बोल रहे हैं क्या काम था आपको हम एन जी ओ से बोल रहे हैं मद्रास हाँ मद्रास एन जी ओ से बोल रहे हैं बोलिए क्या काम था आपको ओ बच्चे के लिए बच्चे के लिए एन जी ओ में बच्चे हाँ एन जी ओ में बच्चे का ही देखभाल होता है उसके हाँ हाँ देखभाल उसको किया जाता है उसके पढ़ाई लिखाई की सुविधा भी दी जाती है और साफ सफा हाँ साफ सफाई की सुविधा दी जाती है समय समय पर उसके टीकाकरण की सुविधा दी जाती है तो एन जी ओ में बहुत सारे बहुत सारे बच्चे यहाँ रहते हैं एन जी ओ में उनके सब चीज़ की व्यवस्था एन जी ओ करती हाँ उसके सब चीज़ की व्यवस्था एन जी ओ करती है कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं एन जी ओ में आप क्यों देना चाहते हैं बच्चे को वो तो हो तो वो तो मतलब वो तो टीकाकरण तो गाँव में भी होता है आंगनवाड़ी केंद्र में भी होता है और सब समय महीने महीने होते रहेता है तो हाँ तो फिर आपको एन जी ओ में देने का कारण वही पूछ रहे हैं एन जी ओ में क्यों देना चाहते हैं हाँ देखभाल बढ़ियाँ से होगा ना आप लोग बिज़ी रहते हैं बच्चे को देखभाल बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं इसी कारण से ओ तो ठीक है कोई हाँ नहीं कौनो दिक्कत नहीं है एन जी ओ में बच्चे की देखभाल अच्छा से होती है पढ़ाई लिखाई भी होती है सब व्यवस्था है कौनो दिक्कत नहीं है दे सकते हैं आप हाँ नहीं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा हाँ बहुत सारे बच्चे यहाँ रहते हैं आप पूछ लीजिएगा यहाँ भी आइएगा आप पता कर लीजिए पहेले इसके बाद दीजिएगा उसकी हाँ पूरी जानकारी ले लीजिए आप उसके बाद उस हिसाब से आप अपना दीजिएगा बच्चा को एन जी ओ यहाँ का हम ही चलाते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है फिर भी आप पता कर लीजिएगा हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक ठीक हाँ ठीक है आइएगा तो अपना मिल के बात कर लीजिएगा फोन पर क्या बात करेंगे आप बच्चे को लेते आइएगा हाँ अपना यहाँ का सारा व्यवस्था भी देख लीजिएगा और उसी हिसाब से अपना काम करिएगा ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ अंतर होता है हाँ हाँ हाँ अपना से देख लीजिएगा ह्म्म ह्म्म हाँ ठीक ठीक है ठीक है